हांव अथर्व हांवे एक चार पांच दीस पयलीं तुमच्या ऑनलायन वेबसायटीचेर हेडफोन्स ऑर्डर प्लेस केल्ली तो प्रॉडक्ट म्हाका कालूच डिलीवर जाला सांजचो हांवेन तो उगडून पळयलो प्रॉडक्ट हांवेन वापरलो आनी म्हाका खूब वायट दिसता सांगपाक पूण तो प्रॉडक्ट जो आयला तो रेटी प्रमाण खूब वायट आयला त्या रेटीक तो प्रॉडक्टा पेक्षा म्हाका खूब बरो प्रॉडक्ट मेळटलो आशिल्लो जो कलर तुमी डिसप्लेचेर दाखयल्लो त्या पेक्षा जो त्या प्रॉडक्टाचो कलर आसा तो खूब डल आसा पळोवपाक तो मात्तूय अट्रेकटीव दिसना तेच भायर ताची जी आवाजाची कॉलिटी जी आसा जेन्ना तो हेडफोन घालून इफ से गाणे लावन बसता आयकूपाक खातीर तेन्ना जी आवाजाची कॉलिटी आसा ती खूब पुवर आसा आवाज खूब स्लो आयकूंक येता वोल्युम वाडयलो तरी सुद्दां तो तितलो बरो आयकूंक येना वॉल्यूम वाडयलो जाल्यार मागीर हळू हळू तुटपाक लागता देखून ताच्या आवाजाची कॉलीटी सामकी बाद आसा मागीर जर आमी तेचें नॉयज कॅन्सलेशन कॉलिटीचे उलोवंक गेले जाल्यार नॉयस कॅन्सलेशन कॉलिटी तर तातुंत हंड्रेड पर्सेंट मात्तूय ना तुमी डिस्पेलेचेर बरयल्लें की हंड्रेड पर्सेंट नॉयस कँन्सलेशन आसा मात तशी कायच येवंक ना बायक कोणेंय जर व्हडल्यान कितें गाणी लायल्या आसत जाल्यार ती तुका सारकीं आयकूपाक येता सामकी स्पश्टपणे सो हो प्रॉडक्ट तितलो वर्थ इट ना तेच बरोबर जेन्ना आमी कोलिंग फेसीलिटी करता जर म्हाका समजा एक कॉल आयलो त्या हेडफोनार आनी त्या हेडफोना वयल्यान जर कॉल रिसीव केलो जाल्यार मागीर जो समोरच्या मनशान जाणे म्हाका कॉल केला ताचो आवाज म्हाका स्पश्ट आयकूंक येना आवाज मदीं मदीं तुटत आसता एक दोन शब्द मदीं हांगाचे आयकूंक येता मदीं थंयचें आयकूंक येता सो कोण कितें उलयता तें काय स्पश्टपणान आयकूंक जमना सो तशेंच म्हजो आवाज सुद्दां ताका स्पश्ट वचना पूण त्या हेडफोन्साच्या मायकाकूय थोडो प्रोब्लम आसा तेच बरोबर आवाजाचें जे कनॅक्शन जें आसा तें खूब तुटता मदीं मदीं आवाज खरखरीत सुद्दां असो आयकूंक येता देखून ओवरऑल जो प्रोडक्ट मेळ्ळा तो खूब वायट आसा आनी ताच्याकून बरो प्रोडक्ट म्हाका मेळूंक शकतालो त्याच रेटीचेर